ओ माबा मोनसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथ' जेरावबो माबा बैसागु माबा माबि प्रग्राम खुंग्रा नङा होनबा माबालै जों गामियाव बैसागुआव माने बे बखथा होग्रा मानसिया एनाउन्स माबा एंकोरा बे गैयामोन आरो ओमफ्राय नोंसिनाव नोंसोरनों लायरायनानै सोरखौबा एसे मोजां मानसि बे थाम्फैमोनखौ रायलायना होनो हागोन नामाब्रा अ अ अ अ जोंनि प्रग्रामा माबानि देग्लाय बैसागनि एकइस बाइसावसो लानाय जाहैदों बारा गोबाव खालामनाय जायाखै औ ओ ओम प्रग्रामाथ' ओरैनो एंकार टेंकार नांलाया आरो बेहाय लकेलनि सानसे जाबाय ओमफ्राय माने बै मोनसेया मा होनो माबा स' होनोमोनना बेखौ बे बैसागुनि माबायावलै लास्ट स'खौ फेसन स' नङा माबायाव ओ गेवलां गेवलां बे गेवलां मेलाव माने जोंहा बेबायदि माबा स्पिकार गैयालै बुंग्रा आरो स्पिक होग्रा मोजां मोजां माने दा मो जों माने मोजां मोजां आर्टिस्ट माबा ओरैनो मोसाग्राफोरखौ एसे लेंहरदोंथ' टारमाने एसे सनमान गोनां आरो जाहाते नायनायाव मेहेर गोनां जाहाते जायो बिनि थाखायनो जोङो स्पिकारखौ नांगौ जानानै फैदों आरो ए ओ ओ जोंबो देग्लाय बारा बाजेट बा बांद्राय गिदिर बाजेट माबा खालामाखै खालामनायालाय बे बाजेटनि खुंनो नाजायाखै आरो ओरैनो जिखुनु एसे एसे माबा खालामनानै एसे खम समावनो जाहाते हायो हो बिदि रायलायना हरदो मिथिबाय

ओ दे